हमर इलाकामे एगो मन्दिर छै जकर नाम छै पूरणदेवी मंदिर यहाँ पर दूर दूरसँ लोग अपन मुराद लयकऽ आबैत छै आओर ओकर मुराद पूरा भी होइत छै यहाँ पर एगो सिटी काली मन्दिर छै जेकि बहुत ही प्रसिद्ध छै एकर आसपासमे आओर भी मन्दिरसभ छै जे कि बहुत ही प्रसिद्ध छै सिटी काली मन्दिरके अलावा पंचमुखी मन्दिर छै जे कि बहुत ही प्रसिद्ध छै पूर्णियामे एकर नाम तऽ छबय करलय बाकी आओर सभ भी जगह पर बहुत ही प्रसिद्ध छै यहाँ पर सभ पूजा करयलऽ आबैत छै आओर यहाँ पर हजारोमे लोग जुटैत छै आओर भगवानके आशीर्वाद लैत छै यहाँ पर हँ एगो पार्क भी छै जेकर नाम ध्रुव उद्यान छै